हलो हा जय झूलेलाल साईं हुकुम कयो सेठ हा सेठ हलंदासीं न हुकुमु कयो केॾीमहिल हलणो आहे गोल मैदान ते तव्हांजे गोल मैदान में ही छॾणो आहे कीन हुन खां अॻियां शहद स्टेशन ते ई हलणो आहे कीन विच में बीहणो आहे किथे हा हा हा हा हा साईं उते तव्हां स्पेशल हलंदो कीन शेयर में हलंदो साईं डायरेक्ट उते हलंदो त टे सौ रुपिया लॻंदव अगरि जे विच में किथे बीहो त या फ्री हलो त त पोइ चार्ज वधंदी वेंदव हा साईं माण्हू हीअं चवंदा आहिनि पंज मिंट पोइ पंद्राहं मिंट लॻाईंदा इन त हुन जी चार्ज लॻी वेंदव पंद्रहें मिंट जी सठ रुपिया अलॻि सां लॻंदव अधु कलाक जे बीहंदव त सौ वीह रुपिया लॻी वेंदव उतां पंज मिंट बीहो या पंद्राहं मिंट सठ रुपिया चार्ज एक्स्ट्रा लॻी वेंदव वेंटिंग जी हा त साईं सौ साईं चालीह मंदर खां चालीह जे मंदर खां गोल मैदान ताईं साढी चारि खां पंज किलोमीटर रनिंग आहे सौ रुपिया पर सीट असां वठंदा आहियूं तव्हां कहिड़े बि रिक्शा वारे खां पुछी सघंदा आहियो जेको मां तव्हांखे चयो आहे उहा हिकदमि वाजिबी आह हिकदमि उनखां पोइ माण्हू चवंदो आहे भई मूंखे पंज मिंट कमु आहे कोई पंद्राहं मिंट लॻाइ कोई अधु कलाकु लॻाइ हिन करे पोइ जी किटकिट खां मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधाइ थो छॾा वेटिंग पंज मिंट बि तव्हां जी थी त सठि रुपिया लॻंदा पोइ तव्हां पंज मिंट बीहो या पंद्राहं मिंट बीहो जे अधु कलाकु बीठो त सौ वीह लॻंदव साईं सी एन जी आहे पर रस्ता ॾिसो रस्तनि जो कहिड़ो हाल आहे असांजे मेंटेनेंस केॾी थी लॻे जेको सी एन जी मां बचे थो उहा मेंटेनेंस में असांजे पूरो थो थी वञे ऐं मथां बरसाति जो मौसमु लॻो पियो आहे जिते किथे खॾा खॾा लॻा पिया आहिनि केॾीमहिल किथे पाणी भरियलु आहे किथे कहिड़ी ॻिटीअ में कमु चालू आहे त असांजे गोल गोल फिरी फिरी थो हलणो पए न हुन में असांखे ख़र्चु वधी थो वञे न न साहिब टे नंबर ओटीअ खां हलंदुसि अगरि श्री राम टाकीज़ खां तव्हां खे हलणो आहे त पोइ वरी चार्ज वधी वेंदो उहा सॼो रस्तो बि ख़राबु आहे ऐं ॾाढो फिरी फिरी करे हलणो पवंदो आहे तव्हांजे हुते ट्रेफिक बि हूंदी आहे ॾाढी

न न साहिबु हुन पासे हलंदौ त पोइ चार्ज वधी वेंदव ओ न साहिबु इहा हिकदमि हा हा माण्हू अगरि साहिब माण्हू अगरि मिलियो विच ते अगरि उन जेके पैसा ॾिनई ओतिरा लॻंदा अगरि उन आ अधु रस्ते तां पंजाहु ॾिनई त अढाई सौ वठंदोमांव त सौ ॾिनई त ॿ सौ वठंदोमांव ॿ सौ जी सवारियूं मिलियूं त तव्हां बि सौ ॾिजो पर मां पोइ किथे न बीहंदोमांव न फिरी हलंदोमांव हितां खां स्टेशन जो रस्तो टे नंबर ओ टी टे नंबर ओ टी खां फोर्वर लाइन फोर्वर लाइन खां सिधो राइट हणी करे जवाहर जवाहर होटल खां सिधो गोल मैदान न किथे बीहंदोमांव न किथे दुकान ते छो जो ॿियूं सवारी जेके हूंदियूं पोइ उहो चिलाईंदियूं साईं बीहो न बीहो न ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे साईं हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल